हाँ बोलिए गुड ईवनिंग हमारे लाईब्रेरी में हर तरह किताब है उसमें उसमें प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गया पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के के द्वारा लिखा गया निराला के द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा लिखा लिखा गया पुस्तकें है और धार्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की जितनी भी पुस्तकें हैं हाँ सब कुछ है आप अपना नाम लिखवा कर के कोई भी की पुस्तक उपलब्ध कर सकती हैं एक सप्ताह के लिए दिया हाँ एक सप्ताह के लिए दिया जाता है पढ़ने के लिए फिर आप यदि उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो फिर समय बढ़ाने के लिए फिर आइए और फिर समय बढ़ाकर ले जाइए या यदि पढ़ लिए हैं तो दूसरा कोई पुस्तक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा हाँ अब हर जगह अब तो हाँ अब तो बिहार सरकार ध्यान दे रही है इस बारे में अब तो अब तो हर जग हर हर विद्यालय में पुस्तकाध्यक्ष का भी जल्दी हो रहा है आगे का प्रक्रिया शुरू होगा हाँ हाँ अच्छा उसमें सामाजिक सहयोग से भी पुस्तक मिलता है जैसे कोई दानकर्ता भी पुस्तक दान करता है पुस्तकालय में जो हम इतना पुस्तक दान के रूप में दे रहे हैं लोगों की भलाई के लिए पढ़ने के लिए इस तरह से जो जो अच्छे लोग हैं जो पैसे वाले हैं वो भी कुछ लगाता है अपना इस पुस्तकालय में और फिर इससे पुस्तकालय को बढ़ावा मिलता है और अच्छी अच्छी पुस्तकें

हाँ सब रहता है सब रहता है यदि माँग के अनुरूप में पुस्तक नहीं मिलता है तो हम लोग ऑर्डर करते हैं ये ये पुस्तक उपलब्ध अनुपलब्ध है पुस्तकालय में उस उसकी उपलब्धता कराइ जाए तो यदि कोई माँग आने पर यदि पुस्तक उपलब्ध नहीं है पुस्तकालय में तो हम लोग इसको आपूर्त करने का प्रयास करते हैं विभाग से हाँ इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती है और जो पुस्तक उपलब्ध है वो तो मिलता ही है हाँ आइए और सा और प्रचार भी कीजिए कि जिसको जो पुस्तक चाहिए पुस्तकालय मिलता है चलो हम हम सब लोग मिलकर के अच्छा पुस्तक पढ़ लेकर पढ़ें और समाज को जागरूक बनाए या खुद भी जागरुक बनें और इससे समाज में एक अच्छा संस्कृति का विकास होगा थेंक यू